ہیلو کیا آپ آپ کے ہاسپٹل میں کیسی فیسلٹیز اویلیبل ہیں آئی آئی ٹریٹمنٹ کی مجھے اپنی آنکھوں سے چشمہ ہٹوانا ہے تو مجھے لیزر ٹریٹمنٹ چاہیے آپ مجھے ٹائمنگ اور پیمنٹ کے بارے میں بتا دیجیے

اور یہ کے لیے یا پھر اولڈ ایج کس ایج گروپ کے لیے میری ایج تو نائنٹین ہے اور پیمنٹ فائیو ہنڈریڈ اور کوئی اور کیا کہتے ہیں اور کوئی فارمیلٹیز ہیں ایکچولی آپ مجھے ڈاکٹر کے نام بتا دیجیے

اور کچھ کنسینٹ جی اور کس طرح کا لینس یوز کرتے ہیں اور اور اوکے اور آپریشن کے بعد کتنے دنوں کا ریسٹ لینا پڑتا ہے اور روم کی فیسیلٹیز کیا ہے

اوکے اور فارم اور لیزر کے لیے لینس ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی اور چارجز ہیں یا بس فائیو ہنڈریڈ ہو جائے گا اوکے میں آتی ہوں پھر